मछरी मारय लए जा दाहार आबै छथिन तऽ मछरी मारय लए जाइ छियै हमरा आरके गाँवमे नाव नहि छथिन जेना तियार होइ छथिन जाल होइ छथिन वएह लऽ के मछरी मारय लए जाइ छियै जानु सरकार दै छथिन नाव तऽ गेल नाव से फिर भी जकरा हेले लए आबै छथिन तऽ ओ हेलके जाइ छथिन मारै छथिन जाल से तियार से केत्ते आदमी जाइ छथिन तऽ बंसी से मारै छथिन फिर नाव से जाइ छथिन मारके नाव पर आनै छथिन तऽ बेचै छथिन बढ़िऑं अच्छा से रूपा कमबै छथिन बाढ़ि बाढ़ि बहुत बाढ़ि आबै छथिन तऽ लोक माँछ मारिके बेचके अपना आगे मुँहेके संस्कार बढ़बै छथिन आ अथी तियार लऽ के बंसी लऽके लोक मारै छथिन आ मारिके बेचै छथिन बेचके आ अपन ओ पेटके खर्ची चलबै छथिन आहाँ खेलहुॅं तेकर बाद कनी की कहै हइ अपन बढ़िऑं से काम धिआपुता खाइ छथिन आ जेकरा जेना होइ छथिन तेना सब दिनके हेले लए आबै छथिन तऽ हेलके जाइ छथिन हेलके आबै छथिन मछरी ओहिमे अपन ओ मोटरी बान्हि लै छथिन नाव पर लादिकऽ अबै छथिन सरकार दै छथिन नाव तऽ आबै छथिन नहि तऽ फिर भी अपन ओनहिते आबै छथिन कहाँदुन हेलके एहिपार आबै छथिन नहि तऽ अपन जखनी भेल छथिन तखनी आबै छथिन लऽके जेकरा हेले लए आबै छथिन तऽ हेलके आबै छथिन जानु तऽ नाव रहै छथिन तऽ नाव लऽ के जाय छथिन आ आबय छथिन सरकार भेल छथिन तब ठीके ठीक हय